हेलौ नै ओरैनो फारलारआवनो ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ औ बोजाफै आं आं गार्ल्सफोरनिखौ दा बिदिनो एसे गोलावखौहाय फिपथिन लागोन ओमफ्रायहायो बेनि गुसुंसिनखौ बिदिनो थारथिन बिदिनो हाजारसे बिदियावनो बोगोन आरो आरो बेनि ओरै माबा जानजिसेबा दुइ हाजारसो लागोन आरो औ माला फैगोन जागोन औ सोलाबो फैबानो जाबाय आरो नोंनि लोगोफोरखौबो लेंबोबानो जाबाय बहाय मोनसे पार्लर गोदान खानाइ सिनग्रा फैदों होननानैहाय बोजोबो आङो खानाइबो सिनो फेसवासबो सुयो मोखांबो सुजाफैनो हागोन टु हानद्रेद लायो मोखां सुजानायखौ दे फै माबायदि मोनगोन आरो फैबानो जाबाय दाहाय होनदां ए बिदिनो एसे मोजाङै बिदिनो एसे मोजाङै बोयो आरो बयबो बाखोनायो बयबो हाब हाबफैयो आंनि पारलारआव औ सोरनिफ्राय मोनथिया नोङो दे औ दे दा फैबानो जाबाय